पातणटळी कडपाबांद बांदोडा तळयुल्यो उंडीर आगापूर धवळे नागजरे नागजरीन सावरडेम सांगें सांकवाल कोरतालीम वास्को निव वाडें शांतीनगर बोगमाळो दाबोलीम दुर्भाट आडपय काणकोणा कुरकुलीं कांडोलीं कारवार कासवाडा सडा वाडेंम लेक मुरमुगांव वर्नापुरी तालिगांव वेलसांव वालवाडो लोटलीं बिर्ल्ला शिरगांव थिवीं बेत्तोणां ओल्ड गोवा भोमा बिचोलीं केपें सावरडें माशेल करमली मडकय कपलेश्वरी कवलिम खांडेपार उजगांव नागेशी